हमरा सबसे अच्छा जे लगैया खाना मे सादा खाना अच्छा लगैया जैसेकी दाल हुआ चावल हुआ चावल है दाल है साग है साग बहुत अच्छा चीज होइ छै काहेकि ओहिमे आइरन जादा मिलै छै जाहिसे हरा सब्जी कुंदरी के कुंदरी है आओर घिरा है कदुआ है एकर सबके बहुत अच्छा लगै छै जाहिसे हमरा सादा भोजन से अच्छा कोइ भोजन न लगैया हमरा त सबसे अच्छा लगैया दाल भात साग बस बहुत मजा अबैया ऊसब ख़ाइमे अच्छा लगैया ओहिसे आदमी की होइ छै ओहिसे स्वस्थ भी आदमी रहै छैके अच्छा खासा स्वस्थ रहै छैके